डाक टिकटके सङ्ग्रह केलासँ समयके कलावधिके आओर ओहि समयमे मूल्य की रहै ओहि समयके तत्कालिक जे छै ओहि परिवेशके मूल्य की रहै डाकके टिकटके से पता चलैए आओर तकरा बाद सिक्का सब जे छै से भी ओकर की ओहि समयमे धातु केहन रहै कोन तरहके आकार प्रकार रहै सिक्काके या ओहिमे सरकारके या अथवा राजा जाहि समयमे राज होइत रहै राजाके तऽ कोन राजाके ई सिक्का छियै खासकऽ कए सिक्काके बहुत महत्व छै अगर कोनो पौराणिक सिक्का भेट गेल तऽ ओहि कालखण्डके इतिहासके बारेमे भी जानकारी भेट सकैए ओहि सिक्कासँ आओर एहन तरहक कतेक खोज भेबो केलै हँ सिक्काके आधारपर तकर बाद चट्टान भेटै यऽ चट्टानके सङ्गे ई बात छै जे ओकरामे कार्बन डेटिङ्गके आधारपर मे ई तय कयल जाइ छै की जेकि चट्टान कते पुरान अछि ई कोन समयमे कोन काल खण्डमे चट्टान भेलै रहै आओर कतऽ छलै